اگر میں بات کروں ڈرائنگ کی تو یہ بہت ایک اچھی کلا ہے مجھے آنکھ بنانے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے وہ بہت باریک ہوتی ہیں سبھی کی آنکھیں الگ الگ ہوتی ہے مجھے بال بنانے میں بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے انہیں بھی بہت صحیح طریقے سے کرنا ہوتا ہے اور پیڑ پودوں کی بات کریں تو اس میں مجھے ٹہنی پتے بنانے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں دھیرے دھیرے بنا رہی ہوں مشق کر رہی ہوں یہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہے ہیں اور ان شاء اللہ یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے جب میں اسکول سے آتی ہوں تھوڑی سی آرام کرتی ہوں پھر میں اچھے موڈ میں ہوتی ہوں تب میں ڈرائنگ کا ڈرائنگ کا بک لے کے بیٹھتی ہوں پھر میں اچھے سے انہوں کرتی ہوں کبھی کھلے میدان میں کھلی کھلی جگہ پہ پہاڑ پہ پہلے قدرت کی چیزوں کو جب میں اچھے سے دیکھتی ہوں پھر غور کرتی ہوں پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کتنے باریک سے بنایا ہے باریکی سے بنایا پھر میں کوشش کرتی ہوں دھیرے دھیرے بناتی ہوں پھر پھر ہو جاتا ہے آرٹس ڈرائنگ ایک ایسی کلا ہے جسے سب کو بنانا چاہیے تب پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کتنی باریکی سے بنایا ہے یہ ایک بہت اچھی کلا ہے یہ ایک بہت اچھی کلا ہے سبھی سبھی کو ڈرائنگ بنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے خدا نے کیسی باریکی سے انسان کو بنایا ہے پیڑ پودوں کو بنایا ہے سب کو بنایا ہے